میں نے ایک کام کیا تھا جس میں ہم دو چار دوست مل کے کیے تھے تو بہت مزہ آیا تھا مجھے وہ دن مجھے ابھی بھی یاد ہے اور وہ کام کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ ایک دم جیسے لگ رہا ہے کہ سب چیز میرے ہی ہاتھ میں آ گیا ہے پھر دو تین دوست ملے ہوئے تھے تو کچھ دیر بعد میری نماز کا ٹائم ہو گیا پھر ہم لوگ نماز وماز پڑھ کے پھر باہر نکلے پھر اس کے بعد دوس لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی اب تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں تو پھوپھی گھومنے پھرنے گئے پھر وہاں بھی ہم لوگوں کے ساتھ کچھ اچّھا ہی چیز ہو گیا ہم لوگ کے ساتھ مزہ آیا تو وہاں پہ بھی پھر ہم لوگ پھر وہاں پہ کھیل کود کا سب چیز کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پھر اپنے اپنے گھر نکل گئے پھر میں جیسے ہی گھر پہ آیا تو ویسے ہی دیکھا کہ ایک دم سب میرے لیے سواگت میں کھڑے تھے پھول وغیرہ لے کے مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ باہر کچھ بڑھا اچھا سا چیز کر دیا ہوں میں گھر آیا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں باہر کچھ کام کیا ہوں ایسا جو پورا گاؤں والا خوش ہے میرے گھر والے بھی سب خوش تھے پھر گھر آتے ہی مالا والا پہنایا گیا مجھے پھول پھول وغیرہ وغیرہ تو میں بھی خوش ہوا پھر پھر اس کے بعد سب مجھے بدھائی ودھائی دی کہ شکریہ ایسے ہی کام کرو اور آگے ایسے دھیان رکھنا